में इक फेस क्रीम नोआई ही एमाजान उप्परा ओह्दा रिजल्ट मिगी इक दो दिन दे बाद ही पता चलेआ ओल्ले ही लांदे लांदे नी पता चलदा ऐ अगर असें किश बी करना होऐ बट एह् फेस क्रीम मिगी शैल लग्गी जेह्ड़ा कि श नुआढ़े इंग्रीडिएंट्स बिच लिखे दा हा कि केह् ऐ ओह् सारा केश ऐ हा बाकी रिजल्ट औन्ने थोड़े एक्क दो देन बाद ही दित्ता ऐ बट काफी अच्छे रिजल्ट आए न नोआड़े